जाम माण्हू चवंदा आहिनि की स्टॉक मार्केट में शेयर्स में कॾहिं बि असांखे इन्वेस्ट न करणु खपे की इन में सभिनीनि जा पैसा वेंदा आहिनि ऐं सभिनीनि खे लॉस थींदो आहे हमेशह बट ईअं ई हिकिड़ो मां सीख मिली आहे मूंखे की हिकिड़ो माण्हू हुओ जंहिंजो नालो जॉर्डन बैल्फोर्ट हुओ उहो यूनाइटेड स्टेट्स में रहंदो हुओ ऐं उन जो हिकिड़ो बुक आहे जंहिंजो नालो आहे वुल्फ ऑफ द वॅाल स्ट्रीट हुन बुक में इहो बु॒धायो वियो आहे की कीअं हुन माण्हूअ खे हिकु टाइम ते जॅाब बि न पई मिले बट उहो ॾाढो होशियार हुओ हिन में फाइनैंस में ट्रेडिंग में हिननि सभिनी शयुनि में बट उन खे हिकु टाइम ते जॅाब बि पई मिले उन खां पो उन पंहिंजी हिकड़ी नंढी कम्पनी चालू कयईं ऐं पंहिंजो हिकिड़ो क्लाईंट बेस ठाही उन खां पोइ इहे क्लाईंट्स धीरे धीरे धीरे धीरे हुन पंहिंजे ट्रस्ट सां हेॾा वधंदा वियसि की उहो यूएस जो सभिनीनि खां नंबर वन ट्रेडर थी वियो ऐं उहो पंहिंजी महिनत सां ऐं इन ट्रेडिंग में सिर्फ़ु पंहिंजो स्किल्स ऐं इन जे बेसिस ते उहो करोड़पती ठही वियो इन करे उहो बुक मां जाम कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे ऐं उहो मुंहिंजो फेवरेट रियल टाइम नॅाविल आहे